जी बताएल जाए नहि नहि हमसब जे छै से ढिलाइ नहि केलिए हँ हमसब पूरा चाक चौबन्द बेबस्था केलिए हँ हर थाना क्षेत्रमे जे छै से बेबस्था कएल गेल छै पेट्रोलिङ्गके गाड़ीके लेल कन्ट्रोल रूमके नम्बर सेहो पब्लिकके जे छै से दऽ देल गेल छै जगह जगह ओ ओ फीड नम्बर कऽ कऽ देल गेल छै जे कतहु कोनो अप्रिय घटना दुर्घटना होइ छै तऽ एक सओ बारहपर सूचित कएल जाउ एक सओ बारहपर जखने सूचित हेतै कन्ट्रोल रूम जे छै से समय रहिते तऽ समयसँ जे छै ओहिठाम प्रशासनपर जेथिन आओर प्रशासन जे ओतऽ पहुँचतै तऽ ओहिठामके वास्तविक स्थितिके देखिके ओहिपर जे हइ उचित कार्रवाइ जे करतै तऽ हमरासबके तरफसँ हमरासबके तरफसँ पूरा बेबस्था कएल गेल छै आब कोनो अप्रिय घटना नहि होइ छै तकर बादो जे कोनो छिटपुट घटना एहन कतहु होइ छै तऽ हमसब ओहिके लेल सक्रिय छिए हमसब समयपर ओतऽ पहुँचिके ओकर जे भी उचित कार्रवाइ हेतै तकरा करबै नहि हँ हँ रातिमे घुमै छै पैट्रोलिङ्ग रातिभरि पेट्रोलिङ्गके बेबस्था कएल गेल छै जे ओहि तरहके एरिया छै खास करिके जे एकर जे आपराधिक घटना बराबर होइत रहै छै ताहि एरिआमे तऽ निश्चित रूपसँ गाड़ी घूमै छै आओर चौक चौराहापर सेहो पैट्रोलिङ्ग गाड़ीके रोकैके रहै छै ठड़ा रहैके निर्देश दऽ देल गेल छै ताकि पब्लिकमे जे छै से प्रशासनके प्रति विश्वास रहै आओर जे भी अपराधी छथिन जे बदमाशलोक छथिन तिनका भय रहै गली मोहल्लामे पूरा बेबस्था कएल गेलै हँ जे प्रशासन जे छै से ओहिठमा घुमैत रहै हँ तकर पूरा प्रबन्ध भऽ गेलै हँ आब जे छै एहि तरहके कोनो भी अप्रिय घटना नहि हेतै हमसब पूरा सक्रिय छी